अपनी में अगर इक्क गल्ल करांऽ ते एह् जेह्ड़ा सबतो शैल जेह्ड़ा मिगी पकवान लगदा ओह् लगदे मिगी राजमाह् चौल पता निं कैह्ली मिगी बचपन तों गै ना बड़े इ'यां शैल लगदे न क्योंकि राजमांह् दा जेह्ड़ा कलर ऐ लाल कलर लाल कलर मेरा बचपन दा फेवरेट ऐ हून जेल्लै बड्डा होई गेआ ते बड्डे होइयै एह् चीज़ां पता लगदियां कि राजमांह् चौल खाने कन्नै केह् इक्क जेह्ड़ी साढ़ी सेह्त पर ऐ फर्क पौंदा जि'यां प्रोटीन होंदे एह्दे बिच्च जेह्दे कन्नै साढ़ा शरीर बधदा ठीक ऐ साढ़ी बाड्डी बनदी ठीक ऐ एह्दे कन्नै साढ़ा खून बधदा ठीक ऐ होर गल्ल करांऽ थुआढ़े कन्नै जेह्ड़े राजमांह् चौल न एह् साढ़े जम्मू कश्मीर दी बड़ी इक्क इक्क आक्खी सकने अस मनपसंद इक्क रेसिपी ऐ ठीक ऐ ते लोग जिन्ने बी हैन ओह् बाह्रले जेह्ड़े लोग न ओह् जम्मू एंड कश्मीर च जेल्लै आंदे न ते इस उम्मीद च आंदे न कि उस्सी राजमाह् चौल खाने गी लब्भने न कि जम्मू कश्मीर जानेआ गै राजमाह् चौल उप्परा गै जंदा ऐ ते क्योंकि इद्धर दी एह् इक्क डिश ऐ जेह्ड़ी बड़ी शैल ऐ सारे खांदे न ते चलो ओह् ते ऐ हा गै ऐ हा होर जेल्लै बड्डा होएया ते हून पता लग्गेआ कि नेईं भई एह्दे एह्दे च न्यूट्रशन बड़े न फायदे बड़े न खाने दे ते एह्दे बास्तै में बड़ा पसंद करना होना इस्सी कन्नै इक्क गल्ल दूई बी दस्सां ते जिसलै मम्मी रातीं राजमाह् चौल बनांदी ऐ ते में मम्मी आक्खी ओड़ना होना मम्मी सबैह्रे आस्तै बी बचाइयै रक्खेओ में परोंठी कन्नै खाना ई ते इन्ना मिगी प्यार ऐ राजमांह् चौल कन्नै